मैं मीनल अग्रवाल एक हाउसवाइफ हूँ और रोजमर्रा के जीवन में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे कि घर के रोजमर्रा के काम हैं तो हर काम के लिए तो हम लोग नौकर चाकर रखते हैं लेकिन कभी कोई नहीं आता है या कोई मेहमान आ जाता है अचानक से तो अगर उस टाइम पर अगर कोई हमारे यहाँ नौकर नहीं आया है काम पे तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है कि काम कैसे करना है लेकिन अभी हम लोग को काम करने का आदत है तो उस हिसाब से जो है मुश्किल नहीं होती है और मिलजुल के हम लोग घर में बच्चों की सहायता से या अपना खुद मेहनत ज़्यादा करके हम वो काम आसानी से कर लेते हैं कि आने वाले को ये ना लगे कि हम अपनी मुश्किलों से काम कर रहे हैं या मुँह उतार के काम कर रहे हैं हम हंसते हंसते अपना सारा काम पहले से पहले कर लेते हैं ताकि आने वाले को अच्छा लगता रहे और फिर हमारा घर में ही दुकान होने से और दुकान में जाने के लिए अगर हमें समय निकालना है तो घर के काम पूरे फटाफट निपटा करके और फिर हम दुकान में जाते हैं तो दुकान में कई बार कंप्यूटर चलाने कि मुश्किल होती है या नहीं आता है कंप्यूटर चलाना तो कैसे चलना है एंट्री कैसे डालना है ये नहीं समझ में आता है तो किसी कि भी मदद से कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं है वो सीख लेते हैं कि कैसे करना है और वो उस मुश्किल को आसानी से हल कर लेते हैं और फिर अपने रोज के काम में वापस से लग जाते हैं तो कोई भी मुश्किल जब हमारे ऊपर आती है तो हम उसको चिंता नहीं करते हैं उसकी और हम आसानी से उसको समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं